جی میرے اسکول میں لائبریری ہے انتہائی شاندار عالی شان لائبریری جو ہزاروں اور لاکھوں کتابوں پر مشتمل لائبریری ہے چونکہ میں بچپن میں کتابوں کے پڑھنے پڑھنے کا دلدادہ تھا چنانچہ اسی وجہ سے بہت سی کتابوں کا میں نے بچپن میں مطالعہ کیا ہے اس مختصر وقت میں بہت سی کتابوں کا تو نام نہیں بتا سکتا لیکن آپ کے سامنے چند کتابیں بتاتا ہوں ایک کتاب ہے جس کا نام بڑوں کا بچپن جو مولانا محمد اسلام صاحب شیخو پوری کی لکھی ہوئی ہے انتہائی شاندار کتاب ہے جو نصیحتوں سے اور اپنے ان کے ذکریات سے جو مشتمل ہے اسی طریقے سے ایک کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر دعوت فکر و عمل اصحُ السَّیر یہ چند کتابیں جو آپ کے سامنے بتائی یہ چند میں نے پڑھی ہے جس کا میری زندگی میں میرے بچپن میں بہت ہی ایک گہرا اثر رہا